पहिरीं ॻाल्हि त मूंखे पहाड़नि ते चढ़णु वणंदो आहे छाकाणि त पहाड़ ते चढ़ी करे ॾाढी शांती मिलंदी आहे ऐं हुते वञी करे मां फोटो ना कढां हीअं त थी न सघंदो आहे मूंखे त फोटुनि कढणु जो ॾाढो शौक़ु आहे ऐ मां फोटो अलगि॒ अलगि॒ तरीक़े सां अलगि॒ अलगि॒ सटाईल सां फोटो कढी करे पंहिंजे इंस्टाग्राम जे पेज ते विझंदी आहियां छाकाणि त मूंखे इंस्टाग्राम ते जाम सारियूं जेकियूं फ़ोटोस हूंदा आहिनि ऐ या हुन में जेकियूं फिलर्टस हूंदा आहिनि जाम वणंदा आहिनि हिन करे मां उहे सभु फ़ोटो इंस्टाग्राम ते विझंदी आयां